ایسی بہت ساری عبادتیں ہیں جن کی ثقاتی طرزِ عمل پر لوگ پیروی کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں بقرعید کے موقعے پر جس کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے لوگ اس موقعے پر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی سنّت کی پیروی کرتے ہوئے اس میں بکرے کی قربانی کرتے ہیں اور اس کو اللّہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتے ہیں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی سنت ہے جس کو اس موقعے پر زندہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کروا چوتھ کے موقعے پر کہ کس طریقے سے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے یہ تمنّا کرتی ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہو اور اس موقعے پر وہ جو ہے نہ ہی کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں بلکہ وہ پورے دن بھوکھی رہتی ہیں اور اس بات کی تمنّا کرتی ہیں کہ ان کی شوہر کی جو عمر ہو وہ لمبی ہو